हां में इंस्टाग्राम चलान्नी होन्नी ऐ होर मेरे इद्धर सारे लोक इंस्टा इंस्टाग्राम चलांदे होर मिगी काफी ज्यादा मजा आंदा इंस्टाग्राम चलाने उप्पर जि'यां कि अस सारे जानने कि इंस्टाग्राम इक अच्छा प्लैटफार्म ऐ सोशल मीडिया प्लैटफार्म ऐ होर मीं मतलब बड़ा मजा आंदा ठीक ऐ जदूं में बेह्ली होन्नी में इंस्टाग्राम गै चलान्नी होन्नी होर मीं इंस्टाग्राम बोह्त मजा आंदा रीलां शीलांं आंदियां पोस्टां बगैरा आंदियां किन्ना कुछ आंदा ते मेरा इंस्टाग्राम उप्पर अच्छा टाइम पास होई जंदा जिन्ने बारी में घर बोर होन्नी होन्नी में हमेशां इंस्टाग्राम चलान्नी होन्नी जैसे कि मीं इस्टाग्राम बोह्त अच्छा लगदा ऐ इक टाइप दा इक अच्छा प्लेटफार्म बी ऐ जेह्ड़ा बड़ी सी चीज़ां मिगी पता लगदियां कि अदरवाइज में घर कोई न्यूज पेपर निं पढ़नी होन्नी कोई कुछ निं पढ़नी होन्नी इंस्टाग्राम पर सब कुछ पता लग्गी जंदा केह् चला दा केह् नेईं चला दा साड्डी दुनिया च ते इंस्टाग्राम जे में पोस्टां बगैरा लाइक करनी होन्नी ठीक ऐ कुछ अच्छी फनी पोस्टां बी होंदी कुछ नालेज आह्लियां पोस्टां बी होंदियां ते मजा औंदा में इंस्टाग्राम चलाने गी ते एह्दे उप्पर में पोस्टां बी पान्नी होन्नी अपनी ठीक ऐ जेह्ड़ा में ब्याह् श्याह् अटैंड कीते होंदे जां जेह्ड़ बी में अपने अग्गें पिच्छें करनी होन्नी जो बी फोटो खिच्चनी होन्नी में ओह्दे पर चाढ़ी होन्नी होर बोह्त मजा आंदा लोक कमैंट शमैंट करदे मिगी कमैंट पढ़ने गी बी बड़ा मजा आंदा जेह्ड़े लोक इ'यां बड़े फंडी शंड रीलां पांदे उ'दे उप्पर में जेह्ड़ी कमैंट कीते में उ'नेंगी पढ़ पढ़दी रौह्न्नी होन्नी मेरा ओह् टाइम पास होई जंदा अच्छे तरीके कन्नै ठीक ऐ ते इंस्टाग्राम ऐ जेह्ड़ा इक अच्छा सोशल मीडिया दा प्लैटफार्म ऐ ठीक ऐ में मेरा भ्राऽ मेरी मम्मी मेरे पापा दीदी सारे यूज़ करदे ऐ एह् इंस्टाग्राम पर जेल्लै में ओपन करनी होन्नी सबूं तू पैह्लें ऐक्सप्लोर पेज उप्पर जन्नी होन्नी कि ओह्दे पर बहुत कुछ मिलदा रौंह्दा पोस्टां मिलदियां रीलां मिलदियां होर बड़ा कुछ जेह्ड़ा अज्जकल चला दा सब कुछ मिलदा रौंह्दा ओह्दे उप्पर ते हून बी आंदा इक टाइप दा कि हां थुहानू अच्छा लगदा इक प्लैटफार्म ऐ जेह्दे उप्पर तुस अपना टाइम पास करने होन्ने में पैह्लें सब तू पैह्लें अपने घर कम्म खतम करनी होन्नी झाड़ू पौचा लान्नी होन्नी ओह्दे बाद मीं इक्को कम्म होंदा कि में सिद्धी कु'त्थें जाना इंस्टाग्राम उप्पर ठीक ऐ इंस्टाग्राम पर जन्नी होन्नी रीलां दिक्खनी होन्नी लाइक करनी होन्नी ते कमैंट पढ़नी होन्नी कमैंट पढ़ियै ते मिगी इन्ना ज्यादा मज़ा आंदा कि पुच्छो ई मत कमैंट पढ़ियै ते मतलब रूह् खुश होई जंदी कि यार इन्ने मस्त मस्त कमैंट कीते दे लोकें रीलां दिक्खियै मजा आंदा कुछ कुछ बड़ी इंसाप्यर रीलां बी होंदियां जेह्ड़ा दिक्खने गी मजा आंदा कुछ फूड ब्लॉगर्स होंदे ओह् ते मिगी दिक्खने बोह्त मजा आंदा मेरा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर कम्म केह् होंदा इ'यै कि ओह्दे उप्पर रीलां दिखदे रवो फूड ब्लॉगर्स कदें मोमोजस खा दे कदें आलू टिक्की खा दे केह् कुछ निं खा दे इन्ना मजा आंदा सब कुछ दिक्खने गी कि पुच्छो ई मत ओह्दे बाद में केह् करनी में अपने दिन दा कोई आल मोस्ट मेरे ख्याल च कोई में ना पंज जां छे घैंटे ते में इंस्टाग्राम पर रौह्न्नी होन्नी बहुत मजा आंदा इत्थै बंदा रौंह्दा रौंह्दा एह्दे पर मन लग्गी रौंह्दा ठीक ऐ अगर में इक रील उप्पर करां में दूई रील दिक्खने गी मन करदा त्री रील दिक्खना मन करदा ते चौथी रील दिक्खने दा मन करदा में रीलां दिक्खदी गै रौह्न्नी होन्नी मेरा ते अच्छा खासा टाइम पास होई जंदा मेरी मम्मी बी आ मड़ी कम्म करी लै पर कम्म में इंस्टाग्राम पर रौह्न्नी होन्नी मीं इन्ना मज़ आंदा एह्दे उप्पर इंस्टाग्राम पर में जेल्लै जन्नी होन्नी सब तू पैह्लें में ऐक्सप्लोर पेज पर जन्नी ना ओह्दे पर में दिक्खनी होन्नी पोस्टां जेह्ड़ी जेह्ड़ी में लाक कीती होंदी इंस्टाग्राम पर पैसे एह् होंदा जेह्ड़ तुस पोस्ट लाई करो ना ओह्दे बारे च फिर अगलियां सारी पोस्टां आंदियां ते मिगी मैक्सीमम एह् कीते दा फूड ब्लॉगर्स इ'नें सारे फालो कीते दा ठीक ऐ जि'नें गी फालो करो फिर ओह् उं'दियां गै रीलां आंदियां उं'दियां पोस्टां आंदी ते मिगी बड़ा मज़ा आंदा फूड ब्लॉगर्स रीलां ते ओह् दिक्खने गी जेल्लै ओह् पांदे फूड जेल्लै ओह् ऐक्सप्लोर करदे नई नई जगह किन्ना मज़ा आंदा ओह् पूरा दसदे तोड़ियै कि हां यह दिक्खो मोमोस ते बड़ा मज़ा आंदा पर रेही गल्ल इंस्टा दी ते इंस्टा में आन्नी होन्नी पंज छे घंटे लान्नी होन्नी ते मजा आई जंदा ते इंस्टाग्राम उप्पर में रीलां बी लाइक करनी होन्नी रीलां पान्नी बी होन्नी जेल्लै में पान्नी होन्नी ते में घरा आह्लें मिगी कमैंट शमेंट करदे जेह्ड़ा ते मीं बोह्त मजा आंदा होर जेह्ड़े मेरे रिश्तेदार होंदे ओह् बी मेरे कन्नै इंस्टाग्राम उप्पर ऐ फालोवर्स फाललोइंग जेह्ड़ा बी ऐ सब कुछ ऐ मेरे कोल इंस्टाग्राम उप्पर ते इंस्टाग्राम जेह्ड़ा अकाउंट ऐ में पंज साल पैह्ले बनाया हा जेह्दे पर मीं बड़ा मजा आंदा पंज साल दी में इंस्टाग्राम उप्पर गै लम्मीं पेदे रौह्न्नी होन्नी ते मीं बोह्त जादा मजा आंदा अच्छा खासा टाइम पास होई जंदा मेरा घर जेल्लै कोई कम्म नेईं होंदा बंदा इंस्टाग्राम उप्पर गै आंदा ते इंस्टाग्राम ऐ जेह्ड़ा ओह् इक बड़ा ही इक एंटरटेनमेंट दा सोर्स ऐ साढ़े बास्तै रीलां शीलां आंदियां पोस्टां आंदियां वीडियो आंदियां हालांकि हून इंस्टाग्राम बड़ा गंदा होई गेदा ठीक ऐ कोई बी इंसान कुछ बी पाई ओड़दा जेह्ड़ा मीं अच्छा निं लगदा ठीक ऐ पाओ लेकिन ओह् चीजां पाओ जेह्ड़ियां अच्छियां होंदियां ठीक ऐ कुछ लोक इन्ना गंदा गंदा पाई ओड़दे ते दिक्खने ते मन निं करदा ऐ ते में ओह् चाह्न्नी कि थोह्ड़ा एह् बंद करो इंस्टाग्राम पब्लिक सारी जनता इसी यूज करदी ऐ ते सारे इसी घट्ट गंद पाने चाहिदा एह्दे उप्पर इन्ना गंद पान्ने इन्ना गंद में केह् सनां थुहानूं यार तुस कुतै उसी इंस्टाग्राम खोह्लो इन्ना गंद होंदा कुच्ची पुची लाए दा होंदा सारे लोकें जेह्ड़ा कि बिल्कुल पसंद निं ऐ ठीक ऐ इंस्टाग्राम ऐ इक पब्लिक पोस्ट ऐ पब्लिक प्लैटफार्म ऐ सारे लोग यूज करदे बुड्ढा बुड्ढी इंसान जान जानवर नेईं इंसान बच्चे बाप मां सब यूज सारे यूज़ करदे ते थोह्ड़ी शर्म आनी चाहिदी जेह्ड़े कपल्स न जेह्ड़े अज्जकल दे यूथ बड़ा लुंब शर्म बने दा एह्दे उप्पर असें सारें असें घट्ट यूज करना चाहिदा गंदे प्रोसेस बास्तै अदरवाइज़ काफी जादा अच्छा बी ऐ कि एह्दे उप्पर बड़े सारें लोकें नमीं चीजां पता लगदियां ठीक ऐ इस उप्पर नमीं नमीं चीज़ां जेह्ड़ा अज्जकल साढ़ी दुनिया च हो सब कुछ मिगी इद्धरा पता लगदा ठीक ऐ में ना न्यूज़ होन्नी ना में न्यूज पेपर दिक्खनी होन्नी जिन्ना किश बी ऐ मिगी ओह् सारा इंस्टाग्राम उप्पर गै पता लगदा ते मजा बी आंदा चलाने गी फनी फनी रीलां लभदियां जि'यां हून अनंत अंबानी दा ब्याह् होएआ मीं ते सारा ब्याह् इंस्टाग्राम पर दिक्खेआ मिगी ते अजें ते कि में जामनगर गेदी ही बलाए दा हा अंबानी पर में गेई निं ही ते में सारा ब्याह् रीलां उप्पर दिक्खी लेआ कि'यां ओह् उं'दी त्रै दिन दी प्री वेडिंग होई जेह्ड़ा किश बी होएआ में सब कुछ कु'त्थै दिक्खेआ इंस्टाग्राम उप्पर अगर इंस्टाग्राम नेईं होंदा ते उं'दा ब्याह् नेईंं दिक्खना हा इंस्टाग्राम आया ते में उं'दा ब्याह् दिक्खेआ सारा बड़ा ही मजा आया बैसे उं'दा ब्याह् दिक्खियै ते ओह् सारा मीं कुद्धरा पता लग्गेआ इंस्टग्राम उप्पर इंस्टाग्राम जेल्लै में खोह्लदी ही में सिद्धै जामनगर पुज्जी जंदी ही ठीक ऐ खोह्लो इंस्टाग्राम ते सिद्धै जामनगर पुज्जी गेई एह् अज्ज उं'दी एह्दी प्री वेडिंग होआ दी कल उं'दे घर ओह् प्री वेडिंग होआ दी अज्ज ओह् हो आ ते कल ओह् होआ ते कुद्धर पता लगदा मीं इंस्टाग्राम उप्परा ते मज़ा बी आंदा इंस्टाग्राम चलाइयै जि'यां हून अज्जकल साढ़ी दुनिया च जो बी चला दा साढ़े सांबै बिच्च जो बी होंदा सानूं कुद्धरा पता लगदा क्राइम पट्रोल सांबा कोला जेह्ड़ा कि में इंस्टाग्राम पेज फालो कीते दा ते मजा आंदा इंस्टाग्राम चलाने गी मेरे भैन भ्राऽ रिश्तेदार सब मेरे इंस्टाग्राम उप्पर जेह्ड़े कोल लोक मिगी फोन बी निं करदे ओह् बी मिगी इंस्टाग्राम पर मैसेज करदे मज़ा आंदा कि अगर साढ़े टच बिच्च रौंह्दे कोह्दे थ्रू सिर्फ इंस्टाग्राम दे थ्रू ते में चाह्न्नी कि सारे इंस्टाग्राम चला अच्छी प्लैटफार्म ऐ में काफी जादा टाइम एह्दे उप्पर व्यर्थ करनी होन्नी ठीक ऐ वेस्ट बी बत्थेरा करनी होन्नी हून केह् करना में बड़ी सारी चीजां में इंस्टाग्राम पर सिक्खनी होन्नी रोटी राटी बनाना बड़ी सारी रेसिपीस में एह्दे पर दिक्खी दियां इन्नी अच्छी अच्छी रैसिपीज होंदी कुद्धरै मिलदियां इंस्टाग्राम उप्परा ते में चाह्न्नी आं कि तुस सारे जने इंस्टाग्राम ज्वाइन करो इन्ना अच्छा प्लेटफार्म ऐ सारे जने ज्वाइन करने चाहिदे पंज छे घैंटे लाने चाहिदे घर दा कम्म केह् ऐ एह् साढ़ा पूरी उमर होंदा रौह्ना ते अस चाह्न्ने आं कि सारे जने इसी यूज करै पंज छे घैंटे लाओ एह्दे उप्पर जि'यां में लान्नी होन्नी वेस्ट करनी होन्नी अपने चार पंज घैंटे कोई दुनियादारी दी खबर निं ऐ जेह्ड़ा सिर्फ ओह् सारा इंस्टाग्राम उप्परा पता लग्गी जाना जे अज्ज एह् मरा दा अज्ज एह् जिया दा एह् जेह्दा जनम होएआ ओह् मरेआ ओह्दा ब्याह् इ'यां सब कुछ कद्धरूं पता लगदा इंस्टाग्राम उप्परा फ्ही जि'यां हून अंबानी दा ब्याह् होएआ ओह् बी मीं इंस्टाग्राम उप्पर पता लग्गेआ विराट कोहली घर मुड़ा होएआ कुद्धरा पता लग्गेआ इंस्टाग्राम उप्परा ठीक ऐ नताश वरुण ओह् बी प्रेगनेंट ऐ कुद्धरा पता लग्गेआ मिगी इंस्टाग्राम उप्परा इंस्टाग्राम काफी अच्छा ओह् प्लेटफार्म ऐ मिगी ते उद्धरा लगदा सब कुछ पता ते में चाह्न्नी आं कि सारें उ'नें चला मीं ते काफी अच्छा लगदा में चाह्न्नी आं अपने बच्चें बी सारें जनम ते में इन्ने अकाउंट बनाई देना ओह् इंस्टाग्राम उप्पर जाओ इंस्टाग्राम चलाओ मेरे मम्मा पापा बी इंस्टाग्राम उप्पर ऐ मेरी भैन मेरा भ्राऽ सब इंस्टाग्राम उप्पर मेरे ताऊ ताई दे बच्चे मामे मासियें दे बच्चे बूआ बूजी सारें दे बच्चे इंस्टाग्राम उप्पर ऐ ओह् सब बहुत अच्छे तरीके कन्नै इंस्टाग्राम चलांदे मिगी बड़ा अच्छा लगदा सारे मेरे कन्नै ऐ कुछ बी होंदा पोस्टां पांदे कोई ब्याह् श्याह् कोई कुछ बी होऐ कुतै पिकनिक शिननिक गेदे हो पोस्टां पांदे फिर में दिक्खनी होन्नी अच्छा अज्ज इद्धर गेदे अज्ज उद्धर गेदे रीलां पांदे लाइक शाइक करनी होन्नी रीलां में ठीक ऐ फिर कमैंट शमेंट करने होन्ने फिर ओह् कमैंट दे रिप्लाई करदे जि'यां में करनी होन्नी अच्छा बी लगदा इक टाइप दा कि हां इन्ना टाइम अस ओह्दे पर ला ने मज़ा आंदा इंस्टाग्राम ऐ बी इन्ना स्हेई प्लैटफार्म ऐ एंटरटेनमैंट सोर्स ऐ जाओ पंज छे घैंटे लाओ ओह्दे उप्पर में जेल्लै जन्नी ना में पैह्लें मैसेज मुसेज दिक्खने होन्नी अस इद्धरा मैसेज मुसेज बड़े करने होन्ने कि अस जेह्ड़े मेरे कन्नै लोक होंदे मिगी मैसेज बगैरा बड़े करदे में तंग आन्नी उंंदे कोला पता इन्नी रिप्लाई करी करियै पर चल ठीक ऐ कोई गल्ल निं इन्ने अच्छे इंस्टाग्राम ऐ वैसे जाना ठीक ऐ रिप्लाई शिप्लाई करने फिर में रीलां दिक्खनी होन्नी लाइक शाइक करनी होन्नी फिर में पोस्टां दिक्खनी होन्नी पोस्टां बी लाइक बगैरा करनी होन्नी कमैंट पढ़नी होन्नी कमैंट बी लाइक बगैरा करनी होन्नी कमैंट पढ़ने दा बड़ा मज़ा आंदा जो बी ओह् कमैंट पढ़दे रवो ते हसदे रवो इ'यै मेरा कम्म होंदा रोज़ दा ते इंस्टाग्राम च में ब्लाक बगैरा बत्थेरा आप्शन होंदे जेह्ड़े लोक मीं नेईं पसंद में ब्लाक करी ओड़नी होन्नी ठीक ऐ कुछ जेह्ड़े मिगी पसंद होंदे उ'नें में अनब्लाक करी ओड़नी होन्नी ठीक ऐ सर्च बगैरा बड़ा होंदा में लोकें गी स्टाक बड़ा करनी होन्नी पता जेह्ड़े लोक मिगी नेईं पसंद में इन्ना स्टाक करना उं'दी सारा किश पता करना कोह्दे पर ऐ इंस्टाग्राम उप्परा ऐ अनब्लाक करो ब्लाक करो सारे ऑप्शन अनब्लाक ब्लाक प्रोफाइल पिक लान्नी होन्नी में ओह्दे में बड़े शैल होए क्योंकि सब तू उप्पर लगदी दी ऐ ओह् लाना बड़ा अच्छा होंदा उसी लाओ सारें लोकें पता लग्गी जंदा कोह्दी आई डी कोह्दी नेईं ऐ मेरी बी आई डी ऐ इंस्टाग्राम पर हून चलो हून केह् करना जनेही ऐ जनेही नेईं आईडी जाओ अच्छे तरीके कन्नै चलाओ उसी में रीलां बगैरा पान्नी होन्नी रील स्टार बनी दी में अज्जकल रीलां बगैरा पाई पाइयै थक्की जन्नी होन्नी में पर चलो केह् करना हून मेरे फैंस बत्थेरे ऐ रीलां शीलां पानियां चाहिदियां